ऑनलाइन हमरा जुत्ता मङ्गाबयके छल तऽ बच्चाके लिए मङ्गेलहुँ हमरा जरूरी रहए आठ नम्बरके लेकिन हमरा ओहिमे लिखाए गेल साते नम्बर ओ हमरा एहिठाम बच्चाकेँ नहि भेल एहि दुआरे हमरा ओकरा अहाँकेँ आपस करए पड़त तऽ ओकरा आपस करयके वास्ते हमरा ओकरा जे रिटर्न हेतै पैसा हमरा भेज दिअ ऑनलाइनके चीज देखयमे नीक लागैत रहए एही दुआरे हम ऑनलाइन मङ्गबैत रही लेकिन एहि बेर हमरा से भेल नहि ओ छोट भए गेल एकर अहाँ हमरा आपस करू आ पैसा हमरा आपस कए देब कि हमरा ओ नापके जुत्ता फेरसँ भेजब से हमरा ओ आपस करू हमरा ओत्तेक आब नहि चलैए करय पहिले तऽ करैत रही आब हमरा ओ करा दिअ ऑनलाइनवला सामानकेँ आपस कए दिअ हमरा